मायकल फेनांडीस अंजलिना दोरादो कोन्सेसा मारिया गामा सांतान फेनाडीस मिलाग्रिस फेनाडीस कौजमस कोलासो डॅजमन मस्कारेनस एल्टन फेनाडीस ग्लॅन आरवारीस एग्नस मोनीस सिंथिया रॉड्रिकीस फिनी फेनांडीस रिमा बारबोजा प्रिफा झेव्यो चुरिस्का झेव्यो आयवन फेनांडीस प्रुसाल्का रॉड्रिगीस दामोदर मावजो विस्वजीत राणे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोविंद गावडे वसंत भगवंत सावंत सू दाकर नायक पुर्णानंद च्यारी विराट कोली सचीन तेंडूलकर वर्षा उसगांवकर कट्रिना केफ संजय नार्वेकर राजदीप नायक सुचिता नार्वेकर डॉक्टर चयंती नायक डॉक्टर कोझमा फेनांडीस मनोहर पारेकर शोभम नायक सयेश नायक चंद्रकला गांवकर सुद सुदानंद गांवकर दाजी सलकार पेडणेकर दत्ता प्रसाद शिरकू तेंडुलकर कमला नारायण शेटगांवकर महाबळेश्वर देसाय पलाश सेनाय अग्नी किर्तीदार मामलेकर गुरूदास देसाय राधिका देवी सरोज श्रद्धा ककोडकर शुभाश सलगांवकर लता मंगेशकर म्युरल फेनांडेस पुजा हलादमनी पुजा हरदनकर किंगस्ली डिसोजा रुही सॉलीस तानिया डिसोजा हर्षदा गुराव लेन्सिका बरेटो मृनाल देशपांडे निधी नायक